हा साई मूंखे असांजे पासे में ॾाढी गुंडा गर्दी वधी वई आहे छेड़ाछेड़ी बारनि खे छोकिरियुनि खे जवान छोकिरियुनि खे छेडा़छेड़ी ॾाढी करे रहिया आहिनि असां कंप्लेन करे रहिया आहियूं त ॾाढी छेड़ाछेड़ी चो चोरी चकारी असां ॾाढो तकलीफ़ में आहियूं असांखे हिते हा भव थो थिए त हाणे असांजे लाइ कुझु कयो असां हीअ तव्हांखे तव्हांजे अॻियां कंप्लेन खणी आहियां आहियूं हाणे तव्हां कुझु महिरबानी करे कुझु कयो असां ॾाढो तकलीफ़ में आहियूं हीअं न न ॾाढो ॾाढो तक कंप्लेन इन करे कइसीं ॾाढो असां परेशानु आहियूं ॾाढो हेरान करनि तव्हां असां असां हेरानि थी विया आहियूं ॾाढो हेरानि थी विया आहियूं ओ पोइ असीं असां असां तव्हांखे जरूर ॾींदासीं पर हीअं हीअं घर अची घुसी छोकरियुनि खे छेड़खानी कनि त कोई बि हुनजो माउ पीउ त तकलीफ़ में थींदा न इनकरे तव्हां ॾिए असां तव्हांखे हथ जोड़े महिरबानी करे तव्हां ध्यानु कजो तव्हांजी वॾी महिरबानी